सभिनि खे पतो आहे की योगु छा थींदो आहे योगु कीअं कबो आहे योगु छो ज़रूरी आहे योगु करणु योगु करण खां ॾाढो लाभ थींदो आहे योगु ॾाढो लाभदायक आहे योगु करण खां पंहिंजी बॉडी जी जेका बि चर्ॿी आहे जेका बि बीमारियूं आहिनि बॉडी अगरि लेज़ी आहे बॉडी अगरि सुस्त आहे त उहा फुर्ती वाली थी वेंदी आहे मूंखे बीमारी हुई की मूंखे ॾाढी चर्ॿी हुई मतिलबु मूंख मुंहिंजे शरीर में ॾाढी चर्ॿी हुई मूंखे ॾाढो मुंहिंजो पे पेटु ॾाढो ॿाहिरि हुओ मूंखे मुंहिंजे रत की बीमारी हुई मां डेली मॉर्निंग में मां डेली प्रातः में योगु करणु वेंदी आहियां मुश्किल सां मुश्किलु मां हिकु से ॿ किलाक योगु कंदी आहियां मुंहिंजे घर जे पासे में ई योगासन आहे योगा सेंटर आहे जे उन सेंटर जे अंदरि हिकु योगु गुरू आहे मुंहिंजो जो मूंखे डिफ़रेंट डिफ़रेंट अलॻि अलॻि तरीक़े जी स्टाइल ॿुधाईंदो आहे की कीअं कीअं योगु करे सघो था छा खाइणो आहे छा न खाइणो आहे छा पीअणो आहे छा न पीअणो आहे कहिड़ी शइ तव्हां खे अवॉइड करिणी आहे कहिड़ी शय तांखे खाइणी आहे हू सभु थो ॿुधाए योगु गुरू ॾाढो एक्सपीरिएंसड आहे ॾाढो मशहूरु आहे इन कम में मां मुंहिंजी साहिड़ियूं सां गॾु योगु करणु वेंदी आहियां मुंहिंजी हिक पासे वारी आंटी आए जिन खे गोड़े में गोॾे में शू सूरु आहे उन खे मां सलाह ॾी की तव्हां योगु कयो योगु करण सां तव्हांजी बॉडी में जेका बि बीमारियां आहिनि जेका बि प्रोब्लम्स आहिनि न हुंअ सभु भग भग हो सभु उन सभु सां तव्हांखे छुटकारो मिली वेंदो ॿी गाल्हि ईअ आहे की तव्हांजी बॉडी मे फुर्तियां ईंदी चुस्तियां ईंदी उन खे अलावा तव्हांजी बॉडी ॾाढी फुर्तीली रहेगी तव्हांखे कमु करण में मज़ो ईंदो पूरे डे जो पूरे दिन जो द जो बि कमु आहे उहो करण में ॾाढो मज़ो ईंदो उन आंटी खां मां सलाह ॾिनी की तव्हां डेली योगासन वञो ॿ टे कलाकु योगु कयो स्टार्टिंग में ॾाढी दिक़त ईंदी तांकी बॉडी ताकी बॉडी तव्हांजी बॉडी थोरी खुलंदी जॻहि जेका की अगरि तव्हांखे इहो अप योगु करो था त तव्हांजी बॉडी थोरी खुलंदी थोरी ढिली थींदी जिनि जे कारणु तव्हांजी बॉडी खे आदत थी वेंदी योगु करण जी वू हूअ आंटी हफ़्ता हिकु हफ़्ता ॿ हफ़्ता योगासन करण वई और उन जी बॉडी ॾाढी फुर्तीली थी वई उन जी जेको गोॾे में सूरु हुओ उहो गोॾे में सूरु बी हली वियो हाणे आंटी ॾाढी फुर्तीली आहे चुस्तीली आहे कहिड़ो बि कमु हुजे हल्को सो हल्को कमु भारी सो भारी कमु हू हर कमु करे वेंदी आहे त मां मुंहिंजे साहेड़ियुनि खे मां मुंहिंजे कॉलोनी वारे माण्हुनि खे नागरिक खे हीअ ई सलाह ॾी ॾींदी हुअसि की योगु करण खां कहिड़ी बि बीमारी हुजे डायबिटीज़ शुगर गोॾे में सूरु रत जो सो दर्द कैंसर या बी पी लो कहिड़ी बि बीमारी हुजे सभु बीमारी सां छुटकारो मिली वेंदो योगा सां डेली रोज़ु करणु खपे योगासन अगरि तव्हां नवां आहियो योगासन में त योगासन ख़ाली मॉर्निंग ख़ाली प्रातः में अधु कलाकु या हिकु कलाकु करो पर अगरि तव्हां डेली योगासन करे थो त तव्हां मॉर्निंग मतिलबु प्रातः में बि करो तथा ईवनिंग में बि करो त ताकी तव्हांखे आदत पइजी वञे योगासन करे करण जी योगासन सां ॾाढो लाभ आहे योगासन करणु खपे इन सां बॉडी फुर्ती र बॉडी में फुर्ती रहंदी आहे चुस्ती रहंदी आहे बीमारी से छुटकारो मिली वेंदो आहे तथा पंहिंजी जो आयु आहे पंहिंजी जो उमिरि आहे वो वधिजी वेंदी आहे योगासन करण खां हिकु कहावत आहे न की योगासन अगरि करियो था तो योगासन करण खां जो योगासन करणु वारे माण्हुनि जी उमिरि डबल हूंदी आहे जो योगासन न थो करे त योगासन करणु खपे धन्यवाद